जोंनि आथिखालनि थासारियाव गोबां साख्रिफोर जबफोर ओंखारो आरो ओमफ्राय बे जबफोर साख्रिफोर ओंखारनायाव जों माब्रै मोनथिनो हायो होनबा निउस निउसनि माखासे बर'नि निउस मेदियाफोर असमियानि निउस मेदियाफोर निउसफ्राव बेफ्राव मोन्नो हायो आरो बबाव जब ओंखारदों बबे सोरकाराव सोरकारनियाव बिदि आरो ओमफाय जोङो बे मोनथिनानै गोबां जब ओंखारनायाव आरो इदिनो बे एफ्लाइ हरो आरो गासैयावबो ओमफाय नो बेजोंनो आरोबाव इउथुबफ्रावबो मोनला बायो ओमफ्राय नुनानै बिदिनो बां बयबो मोनजोबा बिदिनो सोरबा मोन खाफालनि खोथा आरो बिदिनो सोरबा मोनबाय सोरबा थानांबाय इदिनो गोबांन थेलेन गोनां फरायग्राफोर दंसै नालाइ आजिखालि आथिखाल जोंनि जुगाव बेनिखायनो जबखौ गासैबो खुनसे एफ्लाइ होनायावनो मोनजोबो बे नङा ओमफाय बेनिखाइनो सोरबा मोनबाय सोरबा मोना बिदि आरो ओमफाय मोनैफोराबो इदिनो उनाव आरोबाव मेला जब दं बिदिनो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन थाइबनि जब आमफाय बेफोरखौ आरो आरोदा रिफ्लाइ होनो हायो ओमफ्राय नों मावनो हायो आरो

ओमफाय नोङो गुबुन जब ओंखारनायाव आरोबाव होनो हायो आरो इदिनो जोंनि आथिखालावथ' फरायग्राफोरा थेलेन्टेनफ्रा गोबां दंसै नालाइ ओंखायनो जोबोर खस इसे खस्थ' जासै आरो नागेरना होमबाबो बिदिनो सामफ्रामबो ओंखाराबाबो मा बिदिनो एखमबा एखमबा ओंखारसैबा एफ्लाइ हरो आरो बेवबो स्मार्ट फननि गेजेरजोंबो बानायनो हायो कम्पुटार गोनांबा कम्पुटारनि गेजेरजोंबो बानायनो हायो ओमफाय बेव थानानै बेसिम थांनानैबो इन्टारबिउफोर होनाय इदि आरो ओमफाय जोङो जोङो बेहाय इसे खस्थ' मोनो आरो थांनाय मानाय बिदिनो थानाय जानाय गोजानफोरा इसे खस्थ' मोनो खाथि खाला खाथि खालानाथ' बांद्राय खस्थ' मोना गोजानना बिराद खस्थ' मोनो आरो ओमफ्राय बिदिनो खस्थ'बाबो सहायनांगौ जायो आरो गावनि थांनानै थानायनि थाखाइ ओमफाय इजि इसेबाबो आरामै थानो थाखाय सिम आर आथिखालावथ' जब थाबा इसे मोजांसिन जायो नालाइ बिदिनो गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय ओमफाय बे मावनानै जाग्राफ्रा इसे खस्थ'सिन जायो आरो बेनिखाइनो बयबो जब नागिरो बिदिनो निउस मेदियानि गेजेरजों मिथियो आरो माबाव ओंखारदों माबाव ओंखारा बिदि ओमफाय बेबायदिनो सरकाराथ' जोंनि सरकाराथ' बिदिनो जबनि गोनांथिनिनो बायदि बायदि आरमि बायदिसिना सोरबा मास्टार बिदि गुबुन जब दं आरो ओमफाय बेखौ जोङो लानो थाखाय इन्टारनेटनि गेजेरजों खालामनाय जायो आरो ओमफ्राय थांबाय बिदिनो बेनोसै